साढ़ा जो इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐ ओह्दे च असें जो चीज़ां यूज़ करदे सारे कोला पैह्ले गड्डियां होई गेइयां इत्थें हून बस्सां बी ऐ मेटाडोरां बी ऐ स्कूटर ऐ स्कूटियां न ते आटो ऐ न ते इलेक्ट्रिक रिक्शा बी चलदी अज्जकल केईं लोग ऐ ओह् पोलुशन बिच्च जाना पसंद करदे ते ओह् सैकल दा यूज़ करदे ते साढ़े इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आस्तै आस्तै जो ऐ चीज़ां बनियां न पैह्ले जो होंदी ही ओह् कोयले आह्ली ट्रेनै चलदी ही पैह्ले फिर आस्तै आस्तै इलेक्ट्रिक ट्रेनां शुरू होई गेइयां फिर ओह्दे बाद बस्सां शुरू होई गेआ अज्ज अज्जकल ओपन बस बी शुरू होई दी साढ़ै लाके ते ओह्दे बाद आटो बी चलदे इत्थें ते मेटाडोरां बी चलदियां ते लोगें ई जित्थें बी जाना होवै अराम कन्नै ट्रैवेल करी सकदे अग्गें पिच्छे बिलकुल कम्फर्टेबले होइयै कित्थें मन करै उत्थें जाई सकदे गड्डी अरामै कन्नै उ'नेंगी पजाऊ उड़दियां पैह्ले टैम उप्पर लोगें ई बड़ी मुश्कल होंदी ही कुत्थें जाना होंदा हा गड्डियां नेईं होंदी ही उ'नें पैदल जाना पौंदा हा जां जानबरें दा यूज़ करना पौंदा हा जियां घोड़े बिच चली जन्दे हे लोग अग्गें पिच्छे केईं लोगें बड़ी मुश्किल होंदी ही केईं लोग दूर रौह्न्दे हे उत्थै गड्डियां नेईं होंदी ही फिर अज्जकल बड़ी ज्यादा गड्डियां चली दियां अलग अलग किस्म दी लोग अग्गें पिच्छे अरामै कन्नै ट्रैवेल करी सकदे पूरी फैमिली कन्नै गड्डी बिच्च जाई सकदे अग्गें पिच्छे जित्थें उं'दा मन करै ते हून शैल टेक्नोलॉजी आई दी साढ़े हिंदुस्तान बिच्च जो लोग अरामै कन्नै लोक ट्रैवेल करी सकदे होर उ'नेंगी ज़िंदगी बड़ा में बड्डा रोल प्ले करदी ट्रांसपोर्ट सिस्टम साढ़े हिंदुस्तान दा पैह्ले मैट्रो नेही इत्थें हून मैट्रो बी आई दी होर बड़ी बड़ी नई चीज़ां आई दियां जो साढ़ा जो करंट चैलेंजेस ऐ साढ़ी इंडिया फेस करदी ऐ ओह् एह् ऐ कि अस कोई बी टेक्नोलॉजी ऐ पैह्ले अस आपूं नेईं बनाई सकदे असें पैह्ले दुई कंट्री उप्पर डिपेंड रौह्ना पौंदा फेर ओह् असें टेक्नोलॉजी दसदे फिर असें प्रोडक्ट ऐ ओह् जो बी अस चीज इंडिया आस्तै बनानी असें पैह्ले दुई कंट्री दी मदद लैनी ते उत्थुं असें कच्चा माल ऐ उत्थुआं खरीदना फिर उं'दी कंट्री बिच्च उं'दी टेक्नोलाजी असें यूज़ करनी फिर जाइयै अस नई ट्रांसपोर्ट कोई ओह् ओह् अस यूज़ करने ते एह् आखने कि असें बड़े चैलेंजेस फेस करने पौंदे कि दुई कंट्री बिच्च असें डिपेंड रैह्ना पौंदा क्योंकि असें कि'यां अपनी टेक्नोलाजी अग्गें यूज़ करनी